हम एहि बेर चारि मार्चके दू हजार तेइसके सचिवालय पटनामे गेल छलहुँ आओर ओतहुँ अपन मिथिलाके कलाकृतिके हम देखिकऽ अचम्भित रहि गेलहुँ कि जे मधुबनीमे मधुबनी पेन्टिङ्गके स्थान छै ओ स्थान हम ओतऽ देखलहुँ ओतऽ सिक्कीसँ बनल कङ्गनके आओर गहनाके कान बलाके नेकलेसके प्रयोग करैत व्यक्ति सभकेँ देखलहुँ मिथिला पेन्टिङ्गके साड़ी पहिरने देखलहुँ हमरा होइत छलै मधुबनी से गेल छी तऽ हमहिँ मिथिला पेन्टिङ्ग बुझैत छियै लेकिन ओतऽ बहुत लोक मिथिला पेन्टिङ्गसँ बनल सभ चीजके व्यवहार करैत छेलथि एतबे नहि ओतऽ जे चीफ गेस्ट छेलथि हँ हुनका सभकेँ सम्मानित भी मिथिला पेन्टिङ्गके पाग से कयल गेलै जे कि सुन्दरताके सङ्गे सङ्गे हमर सन्स्कृतिके भी प्रभाव पड़ैत छलै हँ आओर ई हमरा बहुत नीक लागल जे एतऽ एकटा उपस्थितिके सङ्गे मिथिलाके धरोहरिके भी चर्चा भऽ रहल हँ